जी बिल्कुल असेंई जेह्ड़ा हिस्ट्री पढ़ना अपना इतिहास पढ़ना शुरू तूं शौक रेहा मतलब असें ई बहुत सारियां चीजां होंदियां साढ़े इतिहास च असेंई अट्रैक्ट करदियां पैह्लै ते मतलब असेंई सिक्खना पता निं पैह्ले हिस्ट्री होंदी लेकिन जि'यां जि'यां असेंई पता लग्गेआ इतिहास दे बारे च असेंई इतिहास पढ़ना बारै च केह् होंदा केह् एह्दे कन्नै केह् होंदा कि असेंई मतलब परानियां पता चलदा कि लोक कि'यां रौह्ंदे बौंह्दे भाई केह् गल्लां होंदियां इतिहास मतलब पराने पराने लोक केह् करदे लड़ाइयां होंदियां बहुत सारे अपने रस्म रवाज मतलब जेह्ड़े केह् रौह्नंना बौह्ंना होंदा केह् केह् मतलब उं'दे फैसटीबल उ'नेंई कि'यां मनांदे एह् सारियां गललां जेह्ड़ियां असेंई अपने इतहास तूं सिखने मिलदियां न साढ़े जम्मू कश्मीर दा ते इक अलग ई इतिहास जेह्ड़ा मतलब की बहुत सारें अलग अलग राजे होए मतलब बहुत सारियां डनैसटियां होइयां फिर ओह्दे तूं बाद इद्धर मुस्लिम हिन्दू रुलर आए प्ही उत्थूं तूं बाद मुस्लिम रुलर आए फिर इद्धर ओह्दे तूं बाद मतलब उलग अलग राजे इतिहास लेकिन सब तूं मतलब बहुत स्हेई मुगल आए फिर उद्धर तूं बाद अपने डोगरा रुलर शुरू होइ गे जम्मू कश्मीर च महाराजा गुलाब सिंह रूल च रेहा इद्धर ओह्दे तूं पैह्ले सिक्ख रूल बी रेहा फिर महाराजा गुलाब सिंह उद्धर तूं बाद फिर न्यू टैक्नालोजी बी आई तरक्की बी लगी होना बहुत स्कूल कालेज खु'ल्ले उद्धर पैह्ले मतलब प्राइमरी स्कूल खु' ल्ले फिर कालेज यूनिवर्सिटियां मतलब डवलपमंट होई बहुत सारी चीजां जेह्ड़ियां इत्थै आइयां जम्मू कश्मीर जेह्ड़ी पैह्लै मतलब इक प्रविंस मतलब इक इसी सेट दा दर्जा दित्ता गेआ जां जेहड़े उ'नें पड़ित जवाहर लाल नैह्रू होरें कन्नै इक मतलब इक मतलब कि ऐगरीमैंट साइन कीते जेह्दे च केह् जम्मू कश्मीर जेह्ड़ा इक इंडिया दा इक हिस्सा बनी आ लेकिन इसी इक स्पैशल सटेटस दित्ता गेआ मतलब अनुच्छेद तिन सौ स्हत्तर तैह्त और एह्दे च इसी इद्धर दे जेह्ड़े लोक न उंदा बी अपना इक कंस्टीच्यूशन होग और अपने स्हाब कन्नै स्टेट गी चलांगन बट फिर एह् मतलब दिक्खेआ जि'यां असें की दो ज्हार उन्नी च एमैंडमैंट कीती गेई जेह्ड़ा दो तिन सौ सत्तर स्पैशल जां आर्टीकल रीमूव करी हटाई ओड़ेआ और इद्धर इक इसी इक यू टी दर्जा देई ओड़ेआ कि इत्थै बाह्र दा अपने पूरे आल ओवर इंडिया दे लोक जगह् लेई सकन रेही सकन और जम्मू कश्मीर दे रिसोरस जेह्ड़े अन्जाय करी सकन क्योंकी पैह्ले आजादी इत्थै आजादी नेईं थी क्योंकी बाह्र दे लोक इत्थै आइयै इद्धर जगह् खरीदी सकन स्टेट दी सिटीजन नेईं थ्होंदी हून एह्दे तूं बाद जित्थूं आर्टीकल तिन सौ सत्तर रीमूव था ते बाह्र दे लोक आइयै इत्थै रेही सकदे जगह् लेई सकदे जम्मू कशमीर दा इक अलग ई इतिहास रेह् दा हून बी इत्थै मतलब ठीक ऐ बहुत सारियां चीजां न तरक्की होआ दी होर इक यूनाइट इत्थै मतलब अलग अलग कल्चर अलग अलग मजहब दे लोक बहुत यूनिटी ऐ दंगे फसाद होंदे दिक्खे और मतलब बहुत सब कुछ ठीक ऐ